सुधा चंदन ही एक बरी डांसर एक बरी डांसर आशिल्ली तिजो एक दीस असोच डांस करतना तिका एक्सिडेंट जालो आनी तिचो पांय मोडलो पांय मोडकच तिका खूब हें आयलें म्हणल्यार फाटल्यान खेचपाक लागले लोक तुजो आतां पांय मोडलो तुजे कडेन डांस जावचो ना कांयच जावची ना आतां तूं सामकी घरांकूच उरतली हें करून ती मात्शी खूब डिप्रेस जाली खूब जितली तिणें हें करून तिणें अशींच हांवें तिचें पिक्चर पळयल्लें आसा तातून तिणें सांगलां सामकी ती खंय दिसान दीस रडटाली हें करून मागीर तिणें एक दीस बसून खंय चिंतलें आनी म्हणलें हें अशें रडून जावपाचें ना आपल्याक हाजेर कितें तरी काम करचे पडटले आतां आपल्या फुडें सरचें पडटलें आनी ती खंय एक डॉक्टरा मेळ्ळी आनी ते डॉक्टरान तिका बरोच सपोर्ट केलो आनी तिका असो एक पांय घातलो तूं आर्टिफिशल पांय घाल म्हूण सांगलें आनी तो पांय घातलो ताणे तो तिजी हें करून पांय तिका बरो सपोर्ट केलो त्या पांयाक आनी ती मागीर डांस करपाक लागली आनी डांस करून तिणी मागीर तिजेर एक पिक्चर काडलो त्या पिक्चराक तिणें काम केलें मागीर ती सिरियलांनी बी कामां करपाक लागलीं आनी तिजी मागीर डांस एकाडेमी आसा आनी तिणें अशे खूब सिरियलांनी कामां केलीं आनी सिरियलांनी पसून तिणें दाखोवन दिलें की कितेंय जालें आपले मनांत तर चितलें आपणें जाल्यार आपूण कितेंय करूंक शकता फकत आपल्याक आपल्याक पयलो आपलो कोन्फिडेंस आसपाक जाय आपूण फुडें कितें करतलीं म्हणून हें जालें जाल्यार कितेंय जाता अशी हें तिणें लोकांक दाखोवन दिलें आनी तिणी मागीर खूब सिरियलांनी कामां केलीं पिक्चरांनी कामां केली बरें खूब कितें केलें तिणें मागीर हाजे वयल्यान आमकां इतलें शिकूंक मेळटा की आपल्या मनाक तर आपणें चिंतलें जाल्यार आपूण फाटी उरना फुडें वता आनी दुसऱ्यांकूय ताजे वयल्यान कितेंय घेवूं मेळटा शिकूंक मेळटा